हेल' औ सोर बुंदों औ हेल' ए औ ए

साननैसोनि उनाव फैब्लानो जाबाय सानैसोनि उनाव आं एसे दा बायजोआवसो दं नालाय ए सानैसोनि उनाव फैब्ला लोगोमोनगोन दे आंखौ दा आं एसे बायहेरायाव दंफैथ'यो चेम्बाराव गैथ'आ आङो औ औ जाजायो जाजायो गेसट्रिकनि ना मुलिफोरनि नामाथ' दथ' आं लिरनानैसो खिन्था हरनो हागौ मोन औ बेखौथ' साननैनि उनाव फै फैदो नामा

औ औ औ नों आंखौ लोगो मोनथाराबा दस्रा ड'क्टरनाव एसे नायजा गोरदो नामा दस्रा ड'क्टरनावबो एसे उम उम दाथ' आं सुथि लादोंमोन नालाय दा साननैनि उनावसो लोगोमोनगोन आरो ओंखायनो आंखौ दा लोगोमोनाब्ला नोङो दस्रायाव एसे नायजाथ'बानो जाबायमोन दाथ' आङो नायाबाबो बुंनो हानाय नङा नालाय दा बिसो प्रब्लेमा आरो औ औ दे दे उम